हँ कहु हँ तऽ ठीक छै घुमै लऽ जयबै तऽ हाँ तऽ जयबै तऽ बहुत तीर्थ स्थान सभ अच्छा तीर्थ स्थान सभ देखबै तऽ आउ दरभङ्गा मानि लिअ जे आउ हमहुँ आबि रहल छी आ चलू दरभङ्गामे छै श्यामा माइ मन्दिर छै स्टेशन छै गाँधी मैदान छै सौसे हम दरभङ्गा घुमबै छी नबादा भगबती स्थान छै हऽ गनौन कऽ भगबती स्थान छै कसररक भगबती स्थान छै एहि सभमे सभटा हम घुमै दै छी जतेक अहाँ घुमब अहाँ घुमाय दै छी हँ आ आउ हम दरभङ्गा हँ किराआ भाड़ा कऽ नहि अहाँकेँ टेंशन घुमनाइ छै ने जखन घुमैत छै लोक तहन किराआ भाड़ाक नहि देखैत छै सौसे हम घुमाय घुमाय कऽ धर्म स्थान सभ देखबैत छी जतऽ जतऽ मेन मेन छै ततऽ ततऽ जेना अपना पाली कऽ दुर्गा भगवती छै दरभङ्गामे श्यामा माइ मन्दिर छै तऽ ओ मानि लिअ जे ओतऽ गनौनमे छै दुर्गा भगवती कसररमे छै दुर्गा भगवती नवादा कऽ दुर्गा भगवती ई सभ सभटा हम मानि लेल जे भगवती कऽ सौसे घुमाय फिराय दै छी हँ अहाँ आउ आ पैसा कौड़ी कऽ मानि लिअ जे पैसा कौड़ीके नहि अथी लिअ घुमै फिरैमे जखन घुमब सभ तीर्थ स्थान तब घुमाय दै छी हम टोटल हँ अहाँ आउ सभ सभ हँ हँ हँ हँ सभ हँ हँ ठीक छै आउ आ सौसे हम भगवती स्थान जे छै से अहाँक हम घुमाय दै छी हमरा सभटा देखल सुनल यऽ अहाँ सभकऽ तऽ नहिये हम टोटल जतऽ जतऽ कहबै ततऽ ततऽ हम सुन्दरसँ हँ आ तऽ हम बाहर बाहर कऽ आदमी छी आउ हम लोकल आदमी छी हम सभटा अहाँकऽ जगह जगह जे छै से दरभङ्गो घुमाय देब एमहरो सभटा एरिआ भगवती सभकऽ नीक नीक स्थान सभ जे छै टोटल कऽ हम घुमाय सुनाय कऽ अऽ चारू कात अहाँक फेर स्थान पर हम छोड़ि देब अहाँ एकदम ओहि लेल नहि टेंशन करू सौसे घुमाय फिराय देब अहाँ आउ स्थिरसँ कै आदमी छियै हँ हँ तऽ ठीक छै दू आदमी छी तऽ मानि लिअ जे गाड़ी करबै दू आदमी छी सौसे हम जहाँ तहाँ जे छै से अहाँक नीक नीक स्थान दरभङ्गोमे छै टोटल हम टोटल ठाम मानि लिअ जे घुमाय देब राज दरभङ्गा कऽ मानि लिअ जे ओकर छै ओ सभ सभटा मानि लिअ जे घु घुम घुमाय दैत रहब काली मन्दिर ई सभ सभटा जे छै से सौसे हम घुमाय कऽ आनि कऽ फेर अहाँक छोड़ि देब जगह पर अहाँ चलि जायब एहि सभ लऽ नहि करू हम टोटल ठाम जगह जगह अहाँके घुमाय देब जतऽ अहाँकऽ घुमैके जिलामे हुअ सौसे नीक नीक स्थान पर घुमाय देब अहाँकऽ हँ अहाँ आउ स्थिरसँ हँ आउ स्थिरसँ हँ हँ एक हँ हँ हँ नीकसँ हम सौसे हम अहाँक गाड़ी कैकऽ सौसे जे छै से घुमाय फिराय सौसे कहबै जखन भऽ गेलै तहन मानि लिअ जे हम जहन भऽ गेलै तहन हम मानि लिअ जे अहाँकेँ छोड़ि देब सौसे पहिने देखि लेब जगह हम सभठन देखने छियै हमरा देखल यऽ जगह एक टोटल भगवती स्थान कऽ हम देखा देब आओर जे पार्क तार्क छै से सभ सभटा हम देखाय देब मिलैक ठीक छै ठीक छै आउ अहाँ आउ आउ आउ आउ ठीक छै